हेलौ आब' आंथ' नोंनाव दखानाव जेनेबा सिंग्रासो अर्दार होदोंमोन ना ओमफ्राय नों आंनो सिंग्रायाव मा हरखो दे गजासो हरबाय दिसुन आं गजाखौ नाङामोन आंनो सिंग्रासो नांगौमोन ओमफ्राय नों हरफिननो हागोन ना हाया दा दा नै सिंग्रासो जाथारगोननो ओमफ्राय गजाखौनो जायानो दाथ' आंनो गजाखौ सिंग्राखौनो नांथारगोन ना ओमफ्राय नों बिनि सोलायै सोलायना हरनो हागोन ना हाया हाबाथाय सोलायना हरफिनदो दे आब' अननानै सिंग्रानि सोलाय गजाखौ सोलायफिननोसै सिंग्राखौ सोलायनानै दे औ औ दे दे आब' हरफिनबानो जाबाय दे